असां सिंधीयुनि में खाध पदार्थ सुठा ठहिंदा आहिनि जीअं पुलाउ आहे पुलाउ बसर जो दाॻ पचाए उहो पुलाउ बि सुठो ठहिंदो आहे ऐं उन सां साई भाॼी पालक कटे चणनि जी दालि विझी अदरक थोरी पीसियल ऐं टमाटो विझी कूकर में सीटी लॻाए ॾाढी बढ़िया साई भाॼी ठहिंदी आहे सिंधी पुलाउ बि सुठो थींदो आहे मेथी पटाटा में जीअं थींदा आहिनि मेथी थूम साड़े मेथी टमाटा विझी आलू विझी उहे बि बढ़िया थींदा आहिनि मेथी पटाटा भुॻल बीह हिकिड़ा बीह भुॻल थींदा आहिनि बसर में ऐं ॿिया बीह थूम ई चटिणी में ठाहिबा आहिनि रस में ॾाढी भाॼी सुठी ठहिंदी आहे ऐं बेसण जी भाॼी बेसण जूं टिकियूं आहिनि त उनमें मसालो विझी तरे ऐं थोरो बसर गाड़ो करे बेसण जी भाॼी बढ़िया ठहिंदी आहे सिंधीयुनि जूं भाॼियूं ॾाढियूं सुठियूं ठहिंदियूं आहिनि मछिली आहे मछिलीअ खे तईअ में सुठी तरह तरिबी बि आहे ऐं ॿियो उनमें थूम जी चटिणी में धाणन जी पीसे उन में बि रस सां थोरी मछी बि सुठी ठहिंदी आहे कल्मी मछी